जूनागढ़ ज़िले में उगाइण वारी घणियूं फ़सलूं आहिनि जीअं पाण ॿुधाए था सघूं त केसर कैरी आहे शेरड़ी कपास जी खेती थींदी आहे जंहिंमां पाण कपहि ठहंदी आहे माण्डवी आहे बसरु आहिनि इहे अलॻि अलॻि मौसम में सभु उगाइअण में वेंदो आहे पाण मां तव्हां खे ॿुधायां त केसर कैरी आहे जेकी उन्हारे में थींदी आहे हिते तालारा गीरा वंथली आहे उते सभिनि हंधु उगाईंदा आहिनि इन्हनि जी मांग अहिड़ी वधीक हूंदी आहे की जेके हिते हितां खां इलाही जॻहियुनि ते एक्सपोर्ट बि कई वेंदी आहे यू एस आहे केनेडा आहे लंडन आहे ऑस्ट्रेलिया सभिनि हंधु केसर कैरी जी मांग इलाही हूंदी आहे हितां खां एक्सपोर्ट थींदी आहे मां तव्हां खे चवां त ॿियो एग्ज़ाम्पल ॾियां त शेरड़ी आहे त उन मां उते ई उते फैक्ट्रीज़ हूंदियूं आहिनि शेरड़ी भाई जिते खेतर में थींदी आहे उतां खां इन्हनि जी कटिंग करे सभु पुॼाईंदी आहे उन्हनि जे फैक्ट्रीज़ ते पोइ उते इन्हनि जी प्रोसेस करे करे भाई ॻारे करे की ॿिया सभु केमिकल्स आहिनि जा ॿियूं ॿियूं शयूं जेके अलॻि अलॻि पवंदियूं आहिनि उहे विझी करे उन मां ॻुड़ु ठाहिण में ईंदो आहे इन खां पोइ ॻुड़ जा सभु अलॻि अलॻि पेकिंग आहिनि किलो अधु किलो पंज किलो ॾह किलो इहे सभु पैकिंग थी करे अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते मोकिलाइण में ईंदा आहिनि इन सां पंहिंजी अर्थव्यवस्था जेकी हूंदी आहे उन खे बि इलाही भाई लाभ थींदा आहिनि जीअं भाई शयूं इतां खां उत्पादन थियनि थियूं पयूं मोकिलाइजण अचनि थियूं त हितां जो जी एस टी आहे जा ॿिया जेके बि गवर्नमेंट जा टेक्सिस आहिनि उहे लॻंदा आहिनि त उन सां अर्थव्यवस्था खे बि इलाही जाम टेको थी वेंदो आहे मां तव्हां खे केरीअ जी ॻाल्हि कयां त कैरी भाई हितां खां उगाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि जायुनि ते इन खां पोइ जेको यार्ड हूंदो आहे उते सभिनि हंधु गॾु थींदी आहे पोइ उते सभई वापारी गॾु थींदा आहिनि उते उन्हनि जी ॿोली लॻंदी आहे अलॻि अलॻि अघनि जी सुठी कैरी आहे जाम सुठी त उन्हनि जा वॾा अघ हूंदा आहिनि भाई जहिड़ी कहिड़ी हेठि मथे अघु आहे पोइ इतां खां अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते परे परे ताईं जा वापारी ईंदा आहिनि उहे सभु खणी वेंदा आहिनि जूनागढ़ खां वठी करे सूरत ताईं बि वापारी ईंदा आहिनि भाई सभु हितां खां वठी करे सूरत आहे अहमदाबाद आहे राजकोट आहे आसे पासे में सभिनि हंधु उहा कैरी डीस्ट्रिब्यूट थींदी आहे पोइ उन में सुठी क़्वालिटी बि जेकी हूंदी आहे जां घणा ई अहिड़ी क़्वालिटी हूंदी आहे त डाइरेक्ट खेतर मां ई डाइरेक्ट एक्स्पोर्ट थी वेंदी आहे घणियूं कंपनियूं डाइरेक्ट अची करे इन्हनि वटां टाई अप करे करे सुठी सुठी कैरियूं हुजनि उहे पैकिंग सुठी रीति ना करे करे अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते एक्सपोर्ट बि थींदी आहे तालाला गीर जी कैरी एतिरी फेमस आहे की भाई गुजरात न पर ऑल इंडिया में सभिनि हंधु पुॼंदी आहे इहा कैरी